हॅलो हॅलो कितें उलय आसा आसा बरें आहा आं आमची दोन तीन आहा हॉटेलां तुका खंयचें हॉटेल जाय आमची माड्डोळ आसा एंटीक माड्डोळ आसा रमेश बार रेस्टोरंट आसा लक्ष्मी बार रेस्टोरंट आसा सुप्रिजा बी आसा हय सुप्रेजा बी आसा हय तुका जाय तसली फेणी गावतली आनी जेवण हुर्राक मेळटा फेणी मेळटा हय बांगड्याची कडी सुंगटाचें सुके

किद्याची रेट जाय तुका एका दिसाचे देड हजार हय नीव इयर आतां चालू पूण तूं पयलीं पयलीं दोन दीस पयलीं पयलीं जेवणाक बांगड्याची कडी आहा हेचे कुल्ल्यांचे सुकें आहा सुंगटांची कडी आहा तिसऱ्यांची तिसऱ्यांचे सुकें आहा सुक्या बांगड्याचे किसमूर आसा बांगड्यांची कडी आहा जायते आहा किसमोर सगळीं गाल्मो बी आसा

एका एका प्लेटी चारशे रुपया हय आनी म्हाजे सोरो बियर बियर ती सेपरेट आं

आं आठ जाणां आमचें कितें आमचें बरें नीट क्लीन आनी बरी क्वॉलिटी बरी आसा आनी आमचें नुस्तें नुस्तें कितें फ्रेश सारकें तेंचे मातशें तेंचें किदें मातशें डिफरंट आसा हय हय आनी तुका जाय आल्या जाय आल्या तुका कमी सुग्री आहा आं बरें बरें आ बरें आं समजलें यो